इन्ना किछ इंट्रस्टिंग ते मिगी बी नीं ऐ पता पर इयै ऐ कि साढ़ै जम्मू कश्मीर च डोगरें दा रूल हा ते जेह्डी माता वैशणों ऐ जगह् जगह् स्टॉप न चरण पादुका होईआ अर्ध कुआंरी होईआ माता वैश्णो दा दरबार होईआ जां फ्ही ओह् होईआबावा भैरो भैवै दै मंदर होईआ ओह् न ते केह् आखदे बढ़ियां जगह् बढ़िआं महानतां न जियां तुस मानसर चली जाओ ओह्दै बी एह् ऐ कि बगवान दा नाग देवता झील च नाग देवता शेश नाग न ते उनैं इन्ना किछ खास मिगी बी नीं ऐ पता